जीवन कला के बिना एकदम बेकार होता है क्योंकि जीवन में कला ही सबसे बड़ा चीज़ है जिस इंसान के पास कला है उसके उस इंसान का नाम रौशन है जिसके पास कला नहीं है उसका नाम कोई रौशन नहीं है क्योंकि कला के बिना जीवन ही अधूरा होता है कला एक बहुत बड़ा चीज़ होता है कला एक मायने होता है गाना गाना या फिर खेलना पढ़ना या सिलाई करना या कोई फूल का कढ़ाई करना तस्वीर बनाना यह एक कला ही है क्या है कला है कला कला के बिना कुछ भी नहीं है और जिस इंसान के पास कला नहीं है वो इंसान किसी काम का नहीं होता है कला करके समाज का मदद कैसे होता है कला से अगर हम सिलाई करते हैं तो मार्केट में अगर सिलाई का पाँच सौ रुपैया ले रहा है तो गाँव में अगर हम सीख गए हैं तो उसका हम गाँव में प्रयोग करेंगे तो अगर मार्केट में पाँच सौ ले रहा है तो गाँव में हम उसको दो सौ में ही कर देंगे इसे समाज का भलाई हुआ ये वो सीख कर आये हैं वो कला ही था ना क्योंकि हम जो फिर सिलाई कर रहे वो दो सौ में किया ये समाज का भलाई के लिए ही हुआ पेंटिंग पेंटिंग अगर मार्केट से बुला कर हम लाते हैं तो उसका एक हज़ार रुपैया ले रहा है और गांव का बंदा है तो वो वो लेगा पाँच सौ रुपैया इससे समाज का भलाई होता है गाना गाना गाना गाना कला है गाना गाना गाना गाते हैं हम लोग बाहर का गायक बुलाते हैं तो उसके पीछे हमको करोड़ों का हजारों का लाखों का खर्च पड़ता है और अगर गाँव का ही कोई गायिका है तो अच्छा से स्टेज उस्टेज बना लिये और वो उस पर गा दी तो सारा लोग लोग का मनोरंजन भी हो गया और वो कम पैसा में काम भी हो गया तो कला अगर गांव का कला है तो वो अपने लिए बहुत फयदामन्द होता है बहुत फायदा पहुँचाता है और अगर मार्केट दूसरी जगह के आते हैं तो वो फायदा ही होता है बट उसमें हम लोगों का खर्च ज़्यादा होता है तो समाज का मदद कला से बहुत ज़्यादा पहुँचता है और कला जरूरी होता है हर एक चीज़ का कला का कोई वर्णन नहीं होता है कला का कोई रूप नहीं होता है कला एक साक्षात सरस्वती का दर्शन होता है कला से ही आज जो भी गायिका हैं वो कला सा कला से ही हम पहचानते हैं जो डान्सर है उसे कला से ही हम जानते हैं या जो भी ये फिल्म बनती है जो भी है बॉलीवुड का इंसान उसे हम कला से ही जानते हैं क्योंकि उनका एक्शन ज़्यादा बढ़ियाँ था वो सुपर हिट किया उसे ना उसको नाम वो बाद में पहचानते हैं पहले कला से ही हम उसको जानते हैं तो कला जिसके पास है उसके पास साक्षात सरस्वती है कला सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होता है हम इस चीज़ को मायने होता है कि जिस इंसान के पास कला नहीं है वो इंसान कोई किसी भी काम का नहीं होता है कला बता तो दिये थे की कला समाज का है तो वो सबसे बढ़ियाँ चीज़ है